हमरसबके इलाकामे एकठो नदी है जकर देखभाल नदीके मालिक ही करै छै ओकरामे पानि जब जादे हो जाइ छै तब ओकरामे मछली रख देल जाइ छै मतलब मछलीके बच्चा रख देल जाइ छै जब मछली बड़ा हो जाइ छै तऽ ओकरा निकालके मतलब व्यापारिक रूपसँ बेच देल जाइ छै आओर जब गर्मीके सीजन अबै छै तऽ ओ सूख जाइ छै मतलब नदी जे है सूख जाइ छै नदी सुखैके बाद किसान तब किछु करतै ओकरामे जकर खेतके मालिक है ओ कुछ तऽ करतै ओकरामे करै छै की धानके बिछै गिरा दै छै ना होइ छै त मखानाके बिछा गिरा दै छै ओकरबाद मखाना गिराबैसँ होइ छै की मतलब ओकरामे पानियो लग जेतै त कोइ दिक्कत ना होतै मतलब पानि लग जेतै आओर धानके बिछामे अगर ओ पोखरमे पानि लग जेतै तऽ बहुत जादे दिक्कत हो जेतै धाने डूब जेतै आओर मखानामे है की मतलब जड़सँ ऊखड़के ऊपरमे आबि जेतौ ओइसँ ओकरा कोइ दिक्कत नहि होतै येहे सब बात है आओर ओकर मालिक है शिबो